तुस मिगी एह् दस्सो की जि'यां अज्ज अस दिक्खा करने आं की समाज बदला करदा ऐ पैह्लें लोग कुड़ियें गी निं हे पढ़ांदे अज्ज कल पढ़ा करदे न होर तुस इसी किस तरीके कन्नै दिक्खदे ओह् की जिस स्हाबै दी तरक्की होना चाहिदी ओह् होआ करदी ऐ कुड़ियें दी पढ़ाई च जां जि'यां अस अज्ज कल इक बड़ा गल्ल चलदी जि'यां वूमेन एम्पावरमेंट क्या होआ करदी ऐ साढ़े देश च जां नेईं होआ करदी जां जेह्ड़ी होआ करदी ओह् किस तरीके कन्नै होआ करदी ऐ जां फिर तुस अपने लाके गी जां अपने जिले गी जां अपने स्टेट गी किस तरीके कन्नै दिक्खदे ओ की साढे़ स्टेट गवर्नमेंट जां जिला जेह्का जिला प्रशासन ऐ किस तरीके कन्नै कुड़ियें दी पढ़ाई लिखाई दे बारे च सोचदा ऐ जां उ'न्दे सेह्त सरबंधी सोचदा ऐ जां किश असें जि'यां बड़े बारी अस हिस्ट्री च जि'यां इतिहास च पढ़दे रौह्ंदे हे की कुड़ियें गी पैह्लें केईं बारी दफनाया दफनाई ओड़दे हे ज'म्मदे ज'म्मदे गै जां ओह्दे कोला बाद बी अगर कोई बचांदे बी ऐहे तां बी नुहाड़ी बड़ी जादै इक एक्सप्लोइटेशन होंदी ही उसी मारू उड़दे हे जां उसी बड़ी लोह्की उमर च गै कुसै बुड्ढे कन्नै ब्याह् कराउदे हे बे मेल ब्याह् आखदे हे इसी इ'यां साढ़े डुग्गर देश च बी दोह्री दा बड़ी प्रथा रौह्ंदी ही के दोह्री दा ब्याह् होंदा हा तुस मिगी इ'नें चीज़े बारे च दस्सो दोह्री दा ब्याह् होंदा केह् हा जां इसदे केह् केह् नुकसान हे जां किश इसदे होई सकदा किश उस टाइम दे स्हाबै कन्नै इसदे किश फायदे बी होने तुस मिगी इ'नें इ'नें गल्लें बारे च जानकारी देओ पैह्ले जमान्ने च केह् होंदा हा की जेह्की कुड़ियें दी पढ़ाई ऐ ओह् लोग मनदे हे जेह्के पराने बजुर्ग हे उ'न्दा मनना हा की जेकर कुड़ियें गी पढ़ाइयै कोई फायदा निं ऐ क्योंकि कुड़ियां जिसलै केह् ऐ की उ'न्दा ब्याह कराई ओड़दे उ'न्दे पर इ'यां बेकार पैसे खर्चियै कोई फायदा निं ऐ क्योंकि उ'न्दा ब्याह् ते होना गै होन्दा इत्तै गल्ला कुड़ियें गी पैह्लें केह् करदे हे पढ़ांदे निं ऐहे लेकिन अज्जै ज़मान्ने च एह् ऐ की कुड़ियां बी किसै कोला घट्ट निं हैन उ'नें ई मतलब पूरे जगतें दे बराबर उ'नें गी सैह्जोग दित्ता जंदा की जि'यां जि'न्ना जागत् पढ़ा करदा उ'न्ना गै कुड़ियै ई पढ़ाया करदे पैह्ले जमान्ने केह् होन्दा हा की कुड़ियै जां मतलब जि'यां की कुड़ी पैदा होंदी ही कुसै घर कुड़ी ने जनम लैता कि उसी केह् करदे हे मतलब पैह्ले गै मारू दे हे दफनाऊ दे हे उसी जिसलै जनम होया निक्के बच्चे ई गै दफनाऊ दे हे ताकि मतलब जेह्के उं'दे घरै आह्ले न उं'दे उप्पर कुड़ियै ई ओह् इक बड़ा बड्डा ओह् समझदे हे अपने उप्पर इक कर्ज़ समझदे हे भार समझदे दे अपने उप्पर अज्जै जमान्ने च ऐसा कोई निं ऐ कुड़ी जेह्की ऐ ओह् बी मतलब कि जगतें बराबर जगतें बराबर मन्नेआ जन्दा ऐ अज्जै जमान्ने च कुड़ियै ते ते नुहाड़े बाद च जि'यां कुड़ियै दा विवाह होन्दा हा पैह्ले ते ओह् जेह्का हा ओह् मतलब की निक्की उमरै च गै कुड़ियै दा ब्याह् कराउदे हे जि'यां तेरां साल दी उमरै च गै कुड़िया ब्याह् कुसै बुड्ढे नै कराउदे हे जां अज्जै ज़मान्ने च एह् निं ऐ अज्जै ज़मान्ने च कानून ने बी बड़ा न्हाड़े उप्पर ओह् लैते दा एक्शन लैते दा न्हाड़े उप्पर बड़ा की मतलब की जिस कुड़िया ब्याह् जेह्का ओह् बीह् साल दी उम्र दी कुड़ियै दा ब्याह् नुहाड़े कोला थ'ल्ले कुड़ी दा ब्याह् नेईं होना चाहिदा कुड़ियै जेह्की एज जेह्की ऐ ओह् बीह् साल दी उमर होनी चाहिदी ते एह् बिलकुल स्हेई ओह् ऐ निर्णय ऐ इक साढ़ी गवर्नमेंट दा की मतलब की जेह्की कुड़ी ऐ नुहाड़ा ब्याह् जेह्का ऐ ओह् स्हेई एज दी उमर बिच होना चाहिदा की एह् निं होऐ की मतलब की कुड़ी दी एज तेरां साल ऐ चौदां साल ऐ नुहाड़ा ब्याह् कराउन ऐसा नेईं होना चाहिदा